औ आं सल' खननो मोजां मोनो मानोना आं दासिमहालागै लेखा फरायनानै जाखिनि गियान मोन्दों बै गियान मोननायनिफ्राय आं मिथिनो मोनोदि सानसेयाव दोंसेब्लाबो मोजां मेथाइ खोनासंनांगौ सानसेयाव दोंसेब्लाबो मोजां बाथ्रा बुंनांगौ आरो सानसेयाव फंसेयैब्लाबो सैथो बाथ्रा बुंनांगौ दा बे गियानखौ लानानै आङो सल'खौ खोनासंनो मोजां मोनो अदेबानि बे बाथ्राखौ मिथिनायनि सिगांबो आं सल' खोनासंनो मोजां मोनखायोमोन मानोना आं उन्दै समाव जेब्ला आं थाखोसेयाव फरायदोंमोन अब्ला जोंनि गामियाव ओ खुला गान आथिखिलाव लांदां गान खुला गान बुङो गोदो गान होननाल' बुङोमोन गावन बुङोमोन गोदो बे गावन होननाय जोंनि गामियाव दंमोन जोंनि गामिनि मुङा फाख्रिगुरि गामि नाइटिन सिक्सटिटु माइथायाव जोंनि फाख्रिगुरि गामियाव आफानि दैदेननायाव मोनसे गान खुलिदोंमोन आरो बे गानखौ सामलायनो थाखाय मोनसे आफाद दादोंमोन बे आफादनि मुङा फाख्रिगुरि खौसे आफाद आरो बे खौसे आफादनि दैदेननायाव जों गामियाव मोनसे ओ गान गावन होनोमोन गावन खुलिदोंमोन आरो बे गावनि अस्थादामोन क'क्राझारनि महेन्द्र ब्रह्म बिथांखौ लाबोनानैनो जोंनि गामियाव गिबियाव गान सोलोंजेनदोंमोन आरो बे गाननि मुङा दुखास्रिमोन आरो बे दुखास्रि गान सोलोंजेननाय समाव आं थाखोसेयाव दंमोन बै समाव प्रतममोन जों असमिया बिजोंजों फरायोमोन प्रतममोन बे प्रतम मानाव फरायबाय थानाय समावनो बे गाना जों गामियाव जुरिदोंमोन आरो बै गानाव आंनि अनगा आंजों फरायफानाय लोगोफ्रा गासिबो गानाव हाबजोबनांदोंमोन जोंहानि आफाया गामिनि सेक्रेटारिमोन आरो गाननि सेक्रेटारि बेखायनो बिथाङा गदोंमोन आरो बि बायदिया इसे आङो गानाव हाबालासिनो गदोंमोन थेवब्लाबो गानाव हाबाब्लाबो आंबो सामफ्रामबो जेला गाननि थालिम जायोमोन अब्ला बे थालिमाव आङो थांबाय थायोमोन आरो बे थांबाय थानायावनो थांबायथानायावनो बै गानाव जि मेथाइखौ रोजाबो ओ गोदो ओ जायफोरानाखि फेमिलि पार्ट लायो बा सख्राफोर बिसोर मेथाइखौ गावनो खननांगौमोन मालाया खनामोन आथिखालनि बादि माइकआव दस्राया खननानै दस्राया मोसानाय बिदि नङामोन गावनो खनो गावनो रोजाबो आरो गावनो मोसायो गावनो गाबो बिदिमोन बिदिनो दुखास्रिया फेमिननि मेइन एक्ट्रिसमोन आरो बै समाव जोंनि फाख्रिगुरि गामियानो बदुइन बै समाव गिबियाव गानाव हिनजाव मानसिखौ गानाव सोजेन्दों आरो मोसानाय सख्रिफोराबो हिनजावसामोन आरो फेमिननि पार्ट लानायाबो ओ हिनजावमोन आरो बै हिनजावसानि मुङा गोसोम नाममोन बिथाङा दुखास्रि ओ जादोंमोन आरो दुखास्रि जानानै बिथाङा ओ ड'क्टरआ माबाया अस्थादआ फोरोंनायबायदि बै गाननि सल'फोरखो बिथाङा गावनो रोजाबोमोन ओरैबायदि मोजां रोजाबोमोन ओरैबायदि गोदैमोन आरो बे गोदै देंखोआनो आंनो गोसो गोरबोआवबो बै समाव नांदोमोन बेखायनो बै मेथाइफोरखौ खननायावनो खननायावनो आंहाबो माने मुखासथ' जालांदोंमोन आरो आरो बे गानाव जेसेबांखि पार्ट दंमोन राजा रानि फावरिया गोदो फावरिया थायोमोन बिसोरनि रावफ्राबो बा डाइलग फोराबो माने गोसोआव थाजोबदों मुखासथ' जालायथारदोंमोन आरो आरो बिनिफ्रायनो आङो सल' खोनासंनो मोजां मोननाय हुदाया जाजेनो आथिखालाव आं मेथाइ रोजाबा सल' माने मेथाइबो होनो सल'खोनो मेथाइबो होनो दा बे मेथाइखौ आङो रोजाबा एबा फरायनाय टाइमावबो रोजाबनाय जायाख्सै नाथाय आङो बै फरायनाय समावबो जोबोर मेथाइ मोजां मोनोमोन आरो गोबांनि मेथाइखौ आं खोनासङोमोन आरो बे मेथाइ खोनासंनायफोरनि मादाव बै समनि हिन्दीनि माखासे मेथाइ खोनासङोमोन आरो असमियानिबो मेथाइ खोनासङोमोन आथिखालावबो आं दाबो मेथाइ खोनासङो हिन्दीनिबो खोनासङो आरो असमियानिबो खोनासङो ओ असमियानिखो आं बांसिन ओ खुगा मेथाइ जेखौ गन' हंगित होनना बुङो आसलथे गन'हंगित खुगा मेथाइ नङा गन' हंगित गन' हंगितफोरखौ आं मोजां मोनोमोन आरो गन' हंगित फोरखौ आं खनोमोन गन' हंगित खनग्राफोरनि मादाव ओ ज्यति प्रसाद आग'रवाला बिष्णु राभा आरो भुपेन हाज'रिका बे साथाम मानसिनि मेथाइखौ आङो गोबांखौनो खनोमोन आरो लोगोफोरजोंबो खनफायोमोन ओमफ्राय दाबो दोंफा दोंनै मेथाइखौ आंनो आवरायो जेरै भुपेन हाज'रिकानि ओ आकाखि गंगा बिषरानाय बे मेथाइखौ रोजाबोमोन रोजाबो खोनासंनो मोजां मोनो आं खोनासंबाय थायो इउटुबाव आरो बिनि अनगायै बुखु हुम हुम करि आरो बिदिनो जेनेबा हागर हंग्रमद ओमफ्राय बिदिनो बिमुर थु मुर बेफोरबायदि मेथाइफोरखौ आङो दाबो इउथुबाव खोनासङो आरो बिनि अनगायैबो फल रुबसननि उइ सेल अफार खाम साम दे बे मेथाइखौबो आङो रोजाबोमोन आरो दाबो खोनासङो आरो थिग बिदिनो कलकातानि इउट कयारनिफ्राय ओंखारनाय माखासे केसेटनि गन' गन' हंगित मेथाइ गोबां गन' हंगित मेथाइखौ आं बर'आवबो ट्रेनसलेट खालामनानै राव सोलायनानै जोंनि रोजाबगिरिफोरनो होदोंमोन आरो बिथांमोना रोजाबदोंमोनबो आरो थिग बिदिनो हिन्दीनिखौ आं बांसिन गाजाल आरो आमफ्राय साइरि इफोरखौ आं मोजां मोनो बांसिन खोनो हिन्दीनि आरो दा जाहा ना रहु बे मेथाइखौ आं जोबोद मोजां मोनो हिन्दीनि बेखौ आं दाबो निजे खोनासङो दा बिदिनो ओ आथिखालाव जोंनि बर'नि गेजेराव गोबां मेथाइ रोजाबग्रा ओंखारबाय रोजाबगिरि ओंखारबाय जोबोद मोजां मोजां ओंखारदों आरो बे मोजां मोजां रोजाबगिरिफोरनि मादाव ओ जोंनि जायगानिखौ नायोब्ला जोंहा नैबे बागाजानिनि सासे गथ' दङ बे बिनि गाराङा जोबोद मोजां ओ नामखोबो एसे बावनायबादि जाबाय आं जायखिजाया बिनि गारांखौ मोजां मोनो आरो बिदिनो जोंनो लकेल दङ सानसुमा गयारि बिनि फिसाज्ला गुलसन गयारि बिथांमोनखौ मोजां मोनो आरो गुवारेफिथिआव जा गौतम मोननि आरो बयनिबो साबसिन गोदैया जाबाय सुलेखा बिथांखौथ' आङो मेथाइनि रानि होननानै बुंना लायो आरो बिथांखौ दासिम मानो मेथाइआव बान्था होआखै आं सोमोनाङो आसलथे बियो मेथाइ रोजाबनायनि थाखाय बर'नि मादाव मुंदांखा होनजायो आरो बिजों रावबो फेर मारिनो हाया बि हिसाबै बिथांनो दासिमहालागै मानो बान्थाफोर होआखै आं बेखौसो साननानै सोमो नाङो ओ बेबायदिनो मेथाइखौ आं मोजां मोनो आरो सम मोनब्लानो खोनासङो ओ आं दा बेखिनिखोनो बुंथ'नाय जाबाय